कढ़ी चांवरु दालि पकवान भिंडी पटाटा भुॻा चांवर बिह पटाटा पटाटा टमा टमाटर गोगड़े जी भाॼी गुलनि जी भाॼी स्वांजरे जी भाॼी पूरी भाॼी लोलो कोको कोकी बिह टमाटर जा तक शिमला मिर्च जा तक आलुन जा टुक